در اصل میں ہوٹلوں کا ہوٹلوں وغیرہ کے کھانے کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا ہوں اسی لیے میں ہوٹلوں کے کھانے کو کیسے گھر کے کھانوں پر ترجیح دے سکتا ہوں میری کوشش ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ میں باہر کھانا کم سے کم کھاؤں کیونکہ مجھے باہر کا کھانا بالکل بھی پسند نہیں ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہوٹلوں کے کھانے میں صحت کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے ہوٹلوں کے کھانے کو تیار کرتے ہوئے اصول صحت کا بالکل بھی خیال نہیں رکھا جاتا ہے کہ یہ کھانا صحت کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں اس کھانے سے کسی کی طبیعت خراب تو نہیں ہوگی یا کسی کا پیٹ تو خراب نہیں ہوگا اس کھانے سے کسی کا لیور خراب تو نہیں ہوگا ہوٹلوں کے کھانے میں پکوان کا تیل جو استعمال کیا جاتا ہے وہ بالکل ہی گھٹیا کوالٹی کا ہوتا ہے اور ساگ اور صاف صفائی کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا ہے صرف چمک رہتی ہے یہی وجہ ہے کہ میں ہوٹلوں کا کھانا کم سے کم کھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ میری صحت ٹھیک رہے اور اس کا مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے ہاں کبھی کبھا ایسا ہوتا ہے کہ دوستوں کے ساتھ یا کوئی پارٹی کرنی کرنی ہے کہیں گھومنے جانا ہے یا پھر فیملی کے فیملی کے ساتھ کسی خاص ہوٹل میں کھانا کھانا ہے تو میں سال میں چند ایک بار ہوٹلوں کا کھانا کھا لیتا ہوں تو اس سے صحت پر کوئی برا اثر نہیں پڑتا ہے ہاں تھوڑا زبان کا ذائقہ بدل جاتا ہے باہر کے کھانے کا ذائقہ کسی خاص ہوٹل میں گھر کے ذائقے سے بالکل مختلف ہوتا ہے کبھی وہ اچھا لگتا ہے لیکن پابندی سے کھانا تو گھر کا ہی اچھا لگتا ہے اسی لیے میں باہر کھانا پسند نہیں کرتا ہوں آپ کو بھی چاہیے کہ باہر کے کھانے سے احتیاط کریں رہی میری بات تو میں گھر کا کھانا ہی پسند کرتا ہوں کیونکہ وہ صحت کے لیے بہتر ہوتا ہے